अ हेल्ल'

औ नोङो मा फुलखौहाय गायनो थाखाय लुबैदों गोसो जादों अ देह बार' मास बिबार बारनाय पार्मानेन्ट औ बोसोरसे बिबार बारबाय थानाय बिफां गायनो नागिरदों टाबआव औ बिदिब्ला आं बे मोनसे बिबार खिन्था हरनोसै बेनो जाहैबाय बगेनभिलिया जायखौ जोङो कागज फुल नामबो बुङो नङा होनबा बेखौ टाबआव गायनो हायो बेयोथ' दंफाङा जोबोद गिदिर जायो अब्लाबो जोङो बेखौ आथिखालावहाय गोदान साइन्टिफिक टिस्सु काल्सार होननानैय जोङो मोन्थिनो मोन्दों बेनिफ्राय फिसा फिसा खालामनानै पटआव गायनो हायो अ जोंनि न'फ्राव मोननाय दालाइखौबो जों पटआव गायनो हायो बेखौ गायनो थाखाय जोङो मा खालामनानै लानांगोन सिगांनो बिनि फुलि बानायनानै लानांगोन नङाबा फुलिखौहाय जोङो हाथायनिफ्राय डायरेक्ट नार्सारिनिफ्राय लाबोनो हागोन आरो लाबोनानै नोङो मा खालामनांगौ पटखौहाय जोङो बार' इन्सि नङाब्ला बेनिफ्राय एसे गिदिर अथ्र'फोर जेसेबां हायो गिदिर बिदि लायोबा मोजां आरो हाखौ बुरजा होनानै दोनखायोब्ला मोजां मानो होनब्ला बे दंफाङा गिदिर जाथिखा नालाय ओंखायनो बे दंफांखौहाय जोङो हाखौ एसे बार' नङाबा बार'नि एसे गिदिर टाब लानो हायो नोङो आंबो न'आवहाय बार' नङाबा बिदिनो चैद्य' बेबायदि गोलाव पटआवहाय गायो आरो होनबा नों मा खालामदो चैद्य' नङाबा बार' इन्सिनि नोङो पट लादो सिगां ओमफ्राय नोङो बे फुलिखौहाय रेडि खालामनानै लाबोदो बेनि उनावहाय मा खालामनांगौ हाखौहाय नोङो हामा माथाद्राय नङा बालाद्रायबो नङा मिक्स खालामदो हामा माथा एसे बाला एसे दैया जमा थानो नाङा जायखिजाया बिबारावनो दैया जमा थायोब्ला बे बिबारा मोजाङै देरनो हाया नङाबा बिबार बारनाय नङा नङाबा दंफाङाबो थैलांनो हागौ बिफाङा थैलांनो हागौ बेनिखायनो मा खालामनांगौ हाखौहाय बाला एसे हामा माथा जोंनि बे माइ गायनाय दुब्लिनिफ्राय लाबोनाय हा बेबायदि रोखोमनि हा नांगौ बेखौ मिक्स खालामनानै लादो बेजों लोगोसे जोङो मा होनांगौ गोबोर हासार एसे होनांगौ गोबोर हासारखौ कमसेखम बेयावहाय नोङो आधा केजि नङाबा एक केजि होनो हागोन आरो बे बार' नङाबा चैद्य' इन्सि मिटार बे पटआव गायोब्ला नोङो गोबोर हासारखौ सेरसे नङाबा आदा केजि होनांगोन आरो गोरान गोबोरखि हासार न' मोजां हासार जानाय नङाबा भार्मि कम्प'स्टबो होनो हायो बेनि उनाव मा खालामदो बेखो लागायनायनि उनाव नों पटआव सोदो एबा हाखौहाय बेनिफ्राय नोंनि लाबोनाय बे नार्सारिनि फुलि लाबोगोन नङा होनबा बे फुलिखौ नों प्लास्टिकनिफ्राय बोखारनांगोन प्लास्टिकजों जाबजों बेखौ गायनो मोना बे प्लास्टिकखौ आरामै खेंदो खेंनानै रोदाया ओरैबायदि गोरा जानानै थायो बे नार्सारिनि हाफोरा ओरैबायदि गोरा अर्थाबनानै थायो बेखौ मा खालामनांगौ एसे आखाइजों गुरै खालामनांगौ आखाइजों एसे गुरै खालामदो ओमफ्राय गुरै खालामनानै नोङो पटखौहाय एसे हाखर बानायना लादो बे हा हरबाय नङा होनबा पट गेजेरावहाय होदो होनानै नों बेखौहाय आरामै गायदो ओमफ्राय हाखौ होफिनदो आरामै बांद्राय गोरा नारसिननो नाङा आसिजों एसे लासै लासै नारसिनानै होदो ओमफ्राय नोङो दै होदो दानिया बेयो बिबारा बिबाराथ' बारखागोन बिबार बारनायनिबो आं खिन्थाहरगोन नोंथांनो मा खालामबाय बेखौ आरामै नों दै होबाय दा ओमफ्राय दै होनायनि उनावहाय बेखौ नोङो बोसोरसे बिबार बारहोनो थाखाय मा खालामनांगौ माबा खालामनांगौ नोङो हासार गोबोरखि हासारखौथ' होखाबाय मात्र' गोबोरखि हासारजोंल' बे बगेनभिलियाआ बिबारा बारफुनाय नङा बिबारा खम बारगोन बिलाइआ बांसिन फैगोन बेनिखायनो मा खालामनांगौ नोङो बै बेसर साबा गुन्दैया बेसर जों जे थाव सेरेजे नङा होनबा बे बेसर साबाखौ नोङो गुन्दै गुन्द्रा खालामनानै लादो बेजों लोगोसे नोङो बिबार बारहोनो बा मोजाङै बारफु होनोबा हल दंफाङावनो गासैबो दालाइआवनो बिबार मोननो लुबैदोंब्ला मा खालामनांगौ बे माबाखौहाय बेसर बिगाबखौहाय बेसरनि गुन्द्राखौहाय लागायदो बेनिफ्राय डि ए पि हासार बाजाराव बायनानै मोनो डि ए पि होननाय बेखौ एसे सामससे होदो बेनिफ्राय आरो लागायदो आरो माब्लाबा बेफोर मोननैखौबो होखांनायनि उनावबो मास मोनसेसोनि उनाव नोङो माबा होनो हायो मा होनो बनमिल होननाय हारानि मोनसे हासार दङ बे हारानि हासारखौ नोङो मास मोनसेयाव सामससे माब्लाबा एखनब्ला मास मोननैजों सामससे बेबायदि होनानै नोङो आरामै होदो बे नोंनि बिबारा गासैबो बियो बोसोरावनो बिबार बारबाय थागोन बिलाइआ खम जागोन आरो बे दंफाङा जोबोद गिदिरबो जानाय नङा बांद्राय हायथा थाबो जानाय नङा एस गाहायै थागोन बेयो मिडियाम थागोन बे बोसोरसे बिबार मोनगोन आरो बेनि उनावहाय नोङो मास मोननै नङाब्ला मास मोनथामजों नोङो बे हासारखौहाय सामससे सामससे गेजेर गेजेर होदो हाफोरखौ गुरै खालामनानै होदो अब्लानो नोंनि बे बगेनभिलिया बिबारा जोबोद मोजां जागोन आरो मोनसे खोथा बे जाहैबाय जेब्ला जों बे पटआवहाय बिबारखौ गायखांजोबबाय गासैखौबो होखांबाय अब्ला नोङो मा खालामनांगोन बे पटखौहाय बे टाबखौहाय बिबार गायनायखौहाय बगेनभिलिया बिबारखौ नोङो सान्दुङाव दोननांगौ दै मानो होनब्ला सायायावबा बे बिबार बारा बिफांनि सायानि सिङाव बा न'नि बारान्दानि सिङाव बेखौ दोनबाय थायोब्ला बे बिबार होनाय नङा बेयो एसेब्लाबो माने बिनि रोदायाव सान्दुं नांगौ आरो बेनि बिलाइफोराव सान्दुं नांगौ सान्दुं होयोब्लासो सान्दुङाव बेखौ दोनोब्लासो बेयो फुरा बिबार बारगोन आरो बोसोरसे बे बिबार बारफुंनानै थाबाय थागोन आरो बेनोसै औ दे